اردو زبان کو بنگالی زبان سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا دور دور تک کوئی رشتہ بھی نہیں ہے یہ ایک الگ زبان ہے اور بنگالی ایک دوسری زبان ہے اور ان کا وہ ایک شہری زبان ہے اور اردو عام طور سے ہر جگہ استعمال کی جاتی ہے